गोंयांत हेर भासांचो प्रभाव आमकां पळोवपाक मेळटा कारण वेगवगळ्या राजवटी खाला गोंय आयलां देखीक मराठी पुर्तुगेज इंग्लीश कन्नड फारसी आनी हेर म्हज्या मतां प्रमाण हांगा मुखेलपणान दोन भासो उलयतात एक कोंकणी आनी दुसरी मराठी मराठीचो वापर आमकां दिसपट्टे जिणेंत पळोवपाक मेळटा पेडण्यां सत्तरी मराठी वापरतात तशेंच हिंदूच्या धार्मीक कार्या खातीर मराठी वापरतात कोंकणीचेर उलयतनां दर तालुक्यान कोंकणी भास बदलता कोंकणीच्यो वेगवेगळ्यो बोलयो आमकां पळोवपाक मेळटा देखीक अंत्रुजी बारदेसी पेडणेची तिस्वाडची साश्टी सांग्याची अश्या वेगवेगळ्या बोलया बोलयांचो प्रभाव आमकां पळोवपाक मेळटा पेडणेच्या आनी सत्तरीच्या वाठारांन मराठीचो प्रभाव कोंकणीच्या भाशेंत आमकां सारको पळोवपाक मेळटा तशेंच कन्नड बेगी बेगीन उलोवपाचे पध्दतीन आमकां कोणकोणच्या कोंकणीन पळोवपाक मेळटा अश्या तरेन भास आनी बोलयांचो संबंद आनी प्रभाव आमकां पळोवपाक मेळटा